गामिआव थायि हिसाबै ना हमनाया मोनसे जोबोरैनो एंगारनो हायै मोनसे एन्टारेस्टिं मोनसे मोनसे खामानि बा गोबाङानो गामिनि मानसिफ्रा बेखौ मोनसे प्रफेसन बा गावनि न'खर सालायनायाव बेखौ मोनसे प्रफेसन बायदि लायो न' डाब्ट गासिबो सिजनआव नाखौ मोना बे हिसाबै माखासे माखासे सिजनाव टेम्परारि टेम्परारि प्रफेसन होन्नानै बुंनांगोन बेखौ माखासे दैज्लां सिजनाव नाखौ हमनानै जोङो न'खरखौ सामलायो बेयाव इन्टारेस्तबो दङ ना हमनायाव माखासे एसे इन्टारेस्त दङ प्रायानो ना हमनायखौ रोंजोबा बांसिन आखा फाखा होनोबा गामिनि सुबुंफ्रा बांसिन ना हमनायाव एक्सपार्ट जायो बिसोरो दा दस्रा खामानिजों रुजुनाय जेरै माइ गायनाय बा हालौनाय बिनिफ्राय रुजुनायाव ना हमनाया बांसिनै एसे इन्टारेस्त जायो जोबोरैनो एसे खहाबथाव ना हमनाया एसे आलादा जायो रंजा खुसि दस्राखौ खामानि बादि लायोबाबो जों बे ना हमनायखौ एसे मोनसे इन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्ट बे हिसाबाव जों लायो